जेब्ला जों बिदिनो लोगोफोरजों ज' ज' बिदिनो फांसन फोराव एबा बिदिनो जिद' नभेम्बर फोराव खौरांफोराव बिदिनो लोगोफोरजों ज' ज' मोसायोमोन मोसाहैयो जेब्ला बिदिनो ग्रुप मोसानाय मोसायो अब्ला बिराद मोजां बिदिनो मोनोमोन आरो मोसानाया बेबादिनो ग्रुप मोसाब्ला समायना रमायना बेबायदिनो नुयो बेखौबो आरो बिदिनो मोसानायाव जेब्ला ज' ज' मोसायो होमब्ला गोसोखौ जोंबो जोबोद मोजां मोनो राइजो राजाफ्राबो अनसायो मोजां मोनो बाख्नायो अनसायो मोजां मोनो बिनिखायनो जों जोंबो बेबायदिनि प्रग्राम गानो बिदिनो फांसन फोराव मोसानो मानो जोंबो बिदिनो मोजां मोनोमोन आंबो बिनिखायनो बाहागो लायोमोन बयबो लिंहरो बिदि फांसन फोराव कम्पिटिसन फोराव बे बादायलायनायफोराव बेबायदिनो मोसानानै जेनेबा देरहायोब्ला फार्स्ट थाङोब्ला प्रायज मोनोब्ला बेबादिनो गोसोखौ बेराद मोजां मोनो खुसि जायो न'नि मानसिफोराबो मोसानायनि बेबायदिनो खुसिखौ लानो हायो बिदि जायोमोन आरो बबेबा बिदिनो मोसानायखौ मोजां मोननायखायनो बिदि फांसन फोराव गिफ्ट मोननाय बायदिसिना प्रेजेन्ट मोननाय बेफोरखौ लानानै खुसि गोग्गानाय जायोमोन राइजो राजाफोराबो बेबादिनो खुसि मोनो मोसानाय समाव मानसिफोरा खुसि जानाय जायो आंबो राइजो राजाफोरा जेब्ला आं मोसायो जों लोगोफोर ज' मोसायो अब्ला आखाइ खबनो खुसि जायो रंजायो हब्रा हरो होमब्ला मोसानो मोजां मोनो मोसानायाव बेबायदिनो गोग्गोम मोनो खुसि मोनो बिदिनो जोंबो मोजां मोनो जेब्ला राइजो राजाफोरा बेबायदिनो राइजो राजाफोरा जेब्ला बिदि मोसानायफोराव खुसि जायो अब्ला जोंबो मोसानो जोबोद मोजां मोनो बिदि बागुरुम्बा मोसानाय बिदि ग्रुप डान्स मोसानाय ज' ज' मोसानाय बिदियावहाय आंनि मोसानो मोजां मोननायफोरा बेनो